क्या परिवहन सुविधाओं की कमी स्वास्थ सेवा को पाने में कुप्रवाहित करती है जी हाँ मैं यह मानता हूँ कि सपरिवहन सुविधाओं की कमी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रवाहित करती है लेकिन आजकल ऐसा हमारे गाँवो मे आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है शहर या गाँव के बाहर भी पहुँचने के लिए सारी सुविधायें आसानी से अवैलबल हो जाती है यदि कोई महिलायें गर्भवती हैं तो उन्हें ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा परिवहन की सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध कराई जाती है आज कल गाँव मे भी कई सारी सुविधाए प्राथमिक स्तर पर ही उपलब्ध है आंगनवाड़ी स्तर पर तो हम देखते की परिवहन की सुविधाएँ तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है लेकिन हाँ जो स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित तो करती ही है हमें ऐसा अपना मेरा विचार है मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सुविधाएँ जो है